जी हाँ मुझे पाँच नंबर याद हैं एक हजार तीन सौ सत्रह दस हजार आठ सौ छिहत्तर सताइस हजार नौ सौ बयालिस एक लाख तिरपन हजार तीन सौ बारह तीन लाख बारह हजार सात सौ चौबीस